सोर जाखो अ अ उदालगुरियावनो मा मा जाखो औ सुनिथ दा

गारियालाय गारिया एभेलेबेल मोनो उदालगुरिनिफ्राय मोनो डाइरेक्ट बास बेबायदि मोननाय नङा उदालगुरिसिम थांनांगोन उदालगुरि थांब्ला बिनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय नों बास गंसे बेलासि समाव बास मोनो फुङाव मोनो खिन्थु सामफु समावहाय मोना आरो थांनो हागोन बेलेग गारि फिसाफोरबो थाङो हा जेबो उसुबिदा गैया लामाफ्राव गैया जेबो उसुबिदा गैया लामायाथ' मोजां नङा नङा थिगानो दङ लामाफ्राथ' गावनि सायावसो एक्सिडेन्टफ्राथ' औ फिसा गारिफोरबो दङ इ रिक्साफोरबो थाङो ट्रेकार मोनगोन अट'फोर मोनगोन जेबो गैया उदालगुरिया नोंहा उदालगुरि टाउननिफ्राय नोङो साहा दावगा नांगोन उदालगुरि खासिबारि होननाय मोनसे सख मोनगोन बे सखआव थां सिदा थांब्लानो जाबाय आरो साहा औ दा उदालगुरि टाउनाव ओंखारदो बे रेल स्टेसनाव मोनगोन औ मोनगोन मोनगोन सोलाय नाङा डाइरेक्ट मोनगोन बेनो ओ मोनखायो औ थांदो बेबायदिनो औ औ औ

है बेयावनो मोनगोन नोङो बेयावनो मोनो एभेलेबेल गारि थायो गैया गैया जेबो दिगदार गैया ओम दे अके अके अके